मुख्यतः पाँचटा तारीख ओसभ अछि जेनाकि छब्बीस जनवरी भऽ गेल गणतन्त्र दिवस पन्द्रह अगस्त भऽ गेल स्वतन्त्रता दिवस दू अक्टूबर भऽ गेल गान्धी जयन्ती आओर चारि मई केँ भऽ गेल हमर जन्मदिन आओर दस जुलाई केँ भऽ गेल हमर पैघ भाय साहबके जन्मदिन